ہیلو جی بھائی میں میں نے ایک آرڈر کیا تھا اور مجھے کل آپ کا جو ہے جو میں نے آرڈر کیا تھا وہ مجھے مل گیا آپ کا ڈلیوری بوائے جو ہے آپ کے آفس سے آپ کی کمپنی سے جو ہے آرڈر لے کے آیا تھا کل مجھے بہت اچھے وقت پر موصول ہوا ہے اور میں نے آپ کے ڈلیوری بوائے کو بھی سلام کہا تھا اور ان کی تعریف کی تھی کہ آپ بہت اچھے وقت پر بہت ہی اچھے سمئے پر جو ہے ڈلیوری کی ہے آپ نے اور بہت اچھے وقت پر ہمارا آرڈر ہمیں پہنچایا ہے لیکن میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ڈلیوری بوائے نے تو اچھا کام کیا ہے لیکن آپ نے بھی بہت اچھے وقت میں اس سے کے ہاتھ سے ہمیں پہنچایا ہے ہمارا ڈیلیور آرڈر کیا ہے اور ہمارا جو آرڈر تھا اس میں بہت ہی اچھا سامان آپ نے بہت ہی کپمنی کا سامان بہت کم پیسے میں دیا ہے تو میں اس کے لیے آپ کو دھنیہ واد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں